میرے بچپن کی جو سب سے پیاری یادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے رشتہ دار جب اکٹھا ہوتے تھے سارے گھر پہ یا کہیں پر بھی کسی تقریب میں تو مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی لوگوں سے ملنا ملانا ان سے باتیں کرنا اور خاص کر کے جو میرے ہم عمر خالہ زاد تھے ماموں زاد تھے چچا زاد تھے ان سے ان کے ساتھ رہنا وقت گزارنا کہیں آنا اور جانا ریلیشن میں اور گھومنے پھرنے سیر و تفریح کی غرض سے اپنے والدین کے ساتھ بھی جانا آنا اور امی کی جو قربت تھی بچپن میں وہ میرے لئے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور یہ ساری چیزیں مل کر ان ساری چیزوں کو خاص بناتی ہیں جو وقت بھی گزرا ہے بچپن کا وہ کافی اچھا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ذہنی الجھنوں سے اور پریشانیوں سے اور دیگر بہت سارے ایسے اعصاب و آلام و مصائب سے وہ دور رہتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اچھی یاد کے طور پر ذہن میں محفوظ ہیں جیسے یاد کر کے کبھی کبھی اکیلے تنہائی میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ وہ ذہن کے مختلف گوشوں میں کہیں نہ کہیں قید ہیں جو وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی سامنے آتی رہتی ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں جو بڑی خاص ہیں اور اچھی ہیں اور اسی لئے خاص ہیں کیونکہ وہ ہماری مطلب آج کے وقت میں جب انہیں سوچو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ وقت واپس پھر سے آ جائے اور ہم وہ دوبارہ سے وقت جی لیں یہی ہے